آٹھ سو پچھہتر نو ہزار ایک سو پینتالیس دس ہزار چار سو پچپن بارہ ہزار چھ سو ساٹھ تیرہ ہزار نو سو ننانوے